जय रामजी की अजय जी कहलहुँ हँ जे किछु आओर सब बढ़िआँ अइ खुब बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ भगवान जेना रखने छथि तेना बहुत बढ़िआँ अइ कहऽ के मतलब जे किछु दिन पहिने जे छै से अपना गावँमे एकटा सांसद आएल रहथि आओर ओ जे आएल जे रहथिन तऽ हुनकर की केना व्यवस्था रहलनि केना कि बातचीत रहलनि ओहिसब विषयमे किछु जानकारी हमरा चाही से जानकारी अहाँ दिअ हमरा

अच्छा उदघाटन भेलै तऽ उदघाटनमे किछु आओर विशेष मतलब बातचीत भेलै कहाँ कहाँ

तऽ ग्रामीण सब मतलब हुनकर एहि बातके अथी कयलखिन समर्थन आओर हँ हँ हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा मञ्चके सञ्चालकके कयने रहथिन ओहि सभाके अच्छा आओरो आओरो सुमन मुखिआ आओरो कोनो मुखिआ सब रहथि अपना गावँमे तऽ तीनटा मुखिआ छथि तीनू उपस्थित रहैत कि

अच्छा ओसब सञ्चालन कयलथि तऽ हुनका सबके ग्रामीण ई नहि कहलकनि जे रऽ रस्ता घाट जे अपन गावँमे आबऽवला जे ई महुआ भड़वाड़ासँ लऽ कऽ जे एँ जजुआर तक जे मतलब रास्ता अइ ई रास्ता बहुत जे छै से मतलब कठिन भाड़ा अइ ई रास्ता सबके बारेमे किछु कहलथि सांसद जी

अच्छा तऽ अस्पताल अपना गावँके जे मतलब अइ अस्पताल भेल जेना शिक्षा विभागमे जेना इसकुल सब भेल अहूसबके बारेमे किछु प्रतिक्रिआ अपन व्यक्त कयलखिन ओ कि हूँ अच्छा ठीक छै आओर अहाँ सब विशेष जानकारी लेल फेरसँ हम गप करब ठीक छै धन्यवाद